समयके सङ्ग सङ्ग मैथिली भाषाके प्रयोगमे बहुत तरहके बदलाव आबि गेल यऽ ओइमे चूँकि मिथिला क्षेत्रके लोक सब अपन रोजी रोटीके तलाशमे बहुत बा बाहर जाइ लगलथि हइ रहऽ लगलथि हइ तऽ भाषामे जे छै से मिलावट हुअऽ लागलइ हइ अंग्रेजीके भी कनि बेसी समावेश मैथिलीमे लोक गप करइए आओर रहि रहिके बीचमे अंग्रेजी शब्दके उच्चारण करऽ लागय छथि हालाँकि इहो बात छै जे कि ओइ शब्दके अर्थ हुनका पता नहि रहय छन्हि गाम घरमे इएह सब देखल जाइ छै कि अंग्रेजीके शब्द बाजि देलहुँ आओर अर्थ पता नहि लेकिन भावसँ जे छै सामनेवला सुनयवला जे छै ओ भावसँ बुझि जाइ छथिन जे इएह कहय लए चाहय छथि

खास कएके अंग्रेजीके कनि आओर हिन्दी तऽ हमर सभक अपन सभक जे छै से राष्ट्रभाषा छी हिन्दीके तऽ कनि पुट छेबे करय ओहियोमे हमर सभक जे सुपौल सहरसा जिला यऽ जे तैमे बहुत बेसी बदलाव नहि एलय हएइ हमर सभक जे यऽ मैथिली अइमे एखनो बहुत समरसता छै हँ किछु जे जे छै से ओइमे किछु प्रभाव पड़ि गेलय हइ एखन आधुनिकताके लएके किछु अंग्रेजीके शब्दक प्रयोग किछु हिन्दीके शब्दक प्रयोग ओसब हुअऽ लागलइ हइ लेकिन बाद बाँकी हमर सभक मैथिली जे पहिने छलै बाप दादा जे बाजय छलथि हइ हमहुँ सब ओहिना लगभग बाजि रहल छी